अगर में अपने भ्राऽ दी गल्ल करां तां में इ'यै चाह्न्नी आं की मेरा भ्राऽ जेह्ड़ा ऐ तां ओह् ग्रेजूएट करै ते अपने दम पर सारा मतलब अपना बिज़नेस जो बी ऐ ओह् करै ग्रेोजूएट करने दे बाद ओह्दी नौकरी जो बी ऐ ओह् ते ओह्दी नौकरी बी शैल लग्गनी चाहिदी ते इयै होंदा होर बंदा पढ़ाई जेह्ड़ा ऐ तां ओह् ज्ञान आस्तै करदा बंदे गी ते दूनिया च केह् केह् होआ दा ते एह् चलो इन्ना ते ऐ निं की जेह्ड़े नेईं पढ़दे हैन उ'नेंगी इ'यै होंदा कि ओह् अपने मतलब की कोई नशा करा दा कोई कुछ करा दा ते जेह्ड़े पढ़े लिखे दे होंदे न ते उंदा इन्ना एह् की ओह् अवेअर होंदे ओह्दे इन्ने सारें गी पता होंदा की केह् कम्म करना ते केह् नेईं करना कि'यां बोलना ते केह् स्हाब कताब ऐ सारा पता होंदा लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंदे कि पढ़ाई करनी निं ते बस फिरदे रौह्ना अगड़े इं'या कोई कम्म काज़ करना नेईं ते बस इ'यै ते में इ'यै चाह्न्नी आं कि मेरा भ्राऽ जेह्ड़ा ऐ तां ओह् ग्रेजूएट करै ग्रेजूएट करने दे बाद कोई अच्छी कोई अच्छी नौकरी करै कोई ते नौकरी करने दा इ'यै मेन मोटिव होंदा की जेह्ड़ा अपना घर बाहर न ओह् चलाई सकन अगर नौकरी निं करगन पैसे निं होङन कोल ते कि'यां जिंदगी पैसा ते बड़ा जरूरी ऐ अपनी जिंदगी बिच ते पैसा कमाने आस्तै तुसेंगी पता कम्म ते करना पौंदा ते हून एह् नौकरी करग ते आराम कन्नै एह् जेह्की अपनी फैमिली होंदी अपना टब्बर होना मतलब उं'दे कन्नै एडजस्ट करी सकदा

ते अगर पढ़े लिखे दे होन तां इन्ना एह् ना की अगर कोई सरकारी नौकरी नेईं बी होग तां ओह् मतलब कोई प्राईवेट बिज़नेस बी करी सकदे बड़े सारे कम्म ऐसे होंदे पढ़े लिखे बंदे आस्तै कुछ बी मतलब अपने टब्बर गी ओह् निं करी सकदे अगर पढ़ाई कीती दी होऐ तां ओह् ठीक रौंह्दी बंदे आस्तै ते इयै ना मेरा भ्राऽ जेह्ड़ा ऐ ना ओह् पढ़ी लिखियै शैल बड्डा अफ्सर बने मिगी बड़ी खुशी होनी मेरे जेह्ड़े घरै आह्ले उटनेंगी बड़ी खुशी होनी मेरे मां प्योऽ न उ'नेंगी बड़ी खुशी होनी